हेलो हम बोलै छिए सीता देवी हम गयासे आबि रहल छिए कि बात छिए घुमैलए अएलिए गयासे एमहर कथी

कथी हँ अथी

कथी

अथी

हम मन्दिर घुमैलए अएलिए देखै सुनैलए अएलिए हम गयासे अएलिए यऽ मन्दिरेसब देखै खातिर दर्शन करैलए ठीक छै आबू देखाबू सब मन्दिरके ठीक छै

कखन आबै छिए दस बजे आबै छिए

अच्छा ठीक छै

ठीक छै रानी रानी ठीक छै आबू हाँ हँ आबि रहल छिए

ठीक छै ठीक छै आबू

ठीक छै आबू आओर सब जल्दी नहि गाड़ीपर बैठल छिए हाँ हँ ठीक छिए आबै छिए खाली दर्शन करै देब सबके घुमै देब से घुमै देब हँ बतै देब कतए जएबै अहाँ सगठे दर्शन करै देबै ने अररिया देखै देब रानीगञ्ज देखै देब सब मन्दिरमे देखै देब